रिलिजस कल्चर म्हण हे वेगळ्यावेगळ्या देवळांनी चर्चींनी मसिजीनी आप आपल्या पद्दतीन चालूच आसता भजन किर्तन ह्या देवळांनी सोमार ते आयतार मेरेन विकान व्हीकभर चालूच आसता देवळांनी वर्स भर कार्यक्रम हे वेगळे वेगळे चालूत आसता जशें भजन म्हण्णता तें किर्तन नाटकुली गोंयची मेन म्हणजे नाटकुली लोकोत्सव घुमट आरती घुमट आरती म्हणटा आसतना आमचे सगळे युवा हें सगळ्या आपआपले देवळांनी घुमट आरती सादर करता आनी चान्स मेळ्ळो जाल्यार दुसऱ्या गांवांनी वचून कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतात भजन म्हणटा आसतना भजनाची स्पर्धा वो कॉम्पटिशन हे गोंयभरान चालूत आसता गोंया सरकारानूय बी हे भजनाचें कॉम्पिटिशन वर्साक एक पावटी कला अकेडमी पणजी हांगा दवरलेलें आसा नाटकुल्यांचेंय बी तशेंत तरेन कॉम्पिटिशन ही कला अकेडमीन चालू आसा चर्चीनी आयतारा वा शुक्रारा सकाळचे स ते साज मेरेन आपआपली मीस ही चालू आसता फाटल्या कांय दिसांक सेंट फ्रांसीस देवेराची फीस्ट जाली म्हयनो भर तांची मिसां ही चालूच दवरलेली आसा जेनवरीच्या पांच तारीख मेरेन ही सगळी मीस जी आसा ती चालू उरतली मस्जिदिनी आप आपआपले नमाज हे करतात ईद आसतले बकरी ईद आसतले रम रमजान ईद आसतले ह्या सणाकूय बीन ते नमाज करतात फुडें वयता आसतना म मस्जिदी ज्यो आसात ते आपल्या भुरग्यांक शिक्षणाचो म्हणजे नमाज हे कशे तरेन वाचप हाचेय बी ट्रेनींग दितात